हमरा क्षेत्रमे दुःख जे होइ छै दबाइ तऽ गाँवमे छै लेकिन ओयठाम तऽ गाड़ियो घोड़ाके दिक्कत छै एखन दिन छै तऽ कहीं से कहीं गेल आयल लोक आओर रातिके भऽ गेल सीरियस तऽ बेचैन भऽ गेल ने जल्दी गाड़ी घोड़ा भेटल ने केओ साथ गेनहार भेटल आओर गाँवमे हॉस्पिटलमे तऽ नहि छै एम्बुलेंस आर ओहन कऽ जे लअ कऽ तुरत भागि जेतइ कतौ देखेतै सुनेतै आओर नहि तऽ राति भरि रहिके एहो ठाम देखेतै रऽ ओहन कऽ डॉक्टर साहब रहथिन रऽ तब ने से तऽ छथिन आओर दू चारि गो छथिन सर्दी खोखी बोखारके दबाइ तबाइ मिलल आशे बहुत दऽ देलक ओतौ दऽ देलक इएह सब कऽ आओर आरो तऽ भरिगर बीमारी कखन ककरा की होइ छै से तऽ लोक जनय नहि छै भऽ गेल तऽ बेचैनी भऽ गेल बौखऽ पड़ल जे कहाँ जाउ की लऽ जाउ ककरा साथे गाड़ी घोड़ा रहतइ रऽ तब ने लअ कऽ बाहरो भागि जेतय रऽ से छै नहि तेहन कऽ सब एतऽ प्रबन्धे नहि छै ओत्ते इएह सब छै जहाँ तहाँ इएह सब होइ छै तऽ हारि कऽ लोकके जाइ पड़य छै बाहर गाँवमे नहि बड़का बीमारी नहि भेल सर्दी खोङ्खी खार जेना फलेरिये भेलइ एखन हमरा फलेरिया भऽ गेलन बहुत फूलि गेलन तऽ गेलियै सरकारी हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटलमे तऽ ओतऽ देखलक कहलकै चलि जाउ अहाँ एम्समे दरभंगा ओतऽ लऽ गेलियै काटि खूटिके बहुत कऽ देलकै बहुत तऽर सँ काटि खूटिके निकालि देलकनि छओ सात महीना दबाइ सूइयाँ कयलियै उ भरबे नहि करय तब पटना गेलियै पटना गेलियै तऽ पटनावला डॉक्टर कहलकै जे इसमें तो छूरा लगना नहीं था फलेरियामे छूरा लगा दिया इसीलिए आओर अथी हँ बहुत भऽ गेलय